दिल्लीअ जा घर सभेई साॻिए तरीक़े सां ई ठहंदा आहिनि बट कुझु घर अहिड़ा आहिनि जेके अलॻि तरीक़े सा ठहंदा आहिनि जीअं पुराने तरीक़े सां बि ठहंदा आहिनि जीअं असांजे सतरि असी जे दशक में जेके घर हुया घणेई माण्हूं उन तरीक़े सां ठाहींदा आहिनि घणेई माण्हूं जयपुरी स्टाईल में यां महाराष्ट्री स मराठी स्टाईल में ठाहींदा आहिनि ऐं मंदर जेके हूंदा आहिनि न ॾाढा सुठा ल ठहंदा आहिनि जंहिंमें घुमबंद हूंदियूं आहिनि झंडा लॻंदा आहिनि त जेतिरा बि दहिलीज़ यां खिड़कियूं आहिनि ऐं पुराने स्टाईल में जेके बि लॻाईंदा आहिनि न उन्हनि जा घर ॾाढा सुठा ऐं ॾाढा ई सोभर तरीक़े सां ठहंदा आहिनि ऐं सुठा था लॻनि